हैलो हां जी नमस्कार जी अं

ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी जियां में तुसेंगी सनानी आं की सीईओ ऑफिस दे सीईओ ऑफिस ते थुआढ़े नाऊन होना ना ऐ ना पता ना ओह् शैह्रा दे बिचो बिच ऐ ते सीईओ ऑफिस कोल ऐ कोई अट्ठ नौ मरले दी प्लॉट ऐ इक्क ठीक ऐ ते मतलब बड़ा अच्छा प्लॉट ऐ ते मतलब बाद च ओह् कुदै कॉलोनी बी निकली जानी ऐ ते कन्नै उत्थें फैमिली जेह्ड़ी बहोत अच्छी फैमिली रौहदियां एजूकेटेड ते कन्नै एह् बी नियर बाय सिटी दे बिचो बिच ते जियां मेंं तुसेंगी सनाई ओड़नी आं ना प्लॉट दा जेह्ड़ा रेट ऐ दौ तीन मरले ते तुस लाई लैओ की इक्क मरले दा साढ़े कोल रेट ऐ तीन चार लक्ख रपेआ ठीक ऐ ते ऐ बी ओ आं हां पूरी सुविधा रोड़ दी ते में सनानी आं ना कल्ल आने आह्ले टाईम च उत्थें कॉलोनी बननी ऐ की ओह् इंया सफाई बिलकुल एह् बी निं ऐ की तुसें बड़ा कम्म करना पौना उद्धर बड़ा प्लेन प्लॉट ऐ बड़ा अच्छा प्लॉट ऐ इंया ओह् ते डिपार्टमेंट बी उद्धर बनी गेदा मतलब काफी जादा इंया सहूलियत न तुसेंगी हॉस्पिटल बी कोल ऐ कोई तुस बोल्लो कि इंस्टीट्यूशन बी तुसेंगी कोल न ऑफिस बी तुसेंगी कोल न ते तुस इंया करो की तुस साढ़े कोल आओ इक्क बारी ते दिक्खी लैओ आह्नियै ठीक ऐ ना ओके जी आं हां इक्क बारी दिक्खी लैओ अच्छा लग्गेआ ते ठीक ऐ अगर नेईं लग्गेआ ते कोई होर दस्सगे ठीक ऐ ना ओके ओके जी धन्यबाद ठीक ऐ